ہمارے معاشرے میں بہت سارے اپرادھ ہو جاتے ہیں جیسے لوگوں کی شانتیاں بھنگ ہو جاتی ہیں شانتی نہیں رہتی محلے میں تو اس کے بنائے رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو پولیس ہے اس کو اپنی ٹیم بڑھا دینی چاہیے تاکہ اگر ٹیم بڑھی ہوگی تو شاید لوگ خوف سے اپرادھ نہ کریں یا پھر سماج میں جو ہو رہے اپرادھ ہیں جن کا شاید پولیس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا اپرادھ ہوا ہے تو وہ اپرادھ نہ کریں جس سے جو اپرادھی ہیں وہ تھوڑے ڈریں اور پولیس کو اپنا قانون سخت کرنا چاہیے اگر وہ کچھ بھی غلط کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے ہر اپرادھی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دینا چاہیے اور اس کی ایک نہ سنی جائے اس کو کوئی ضمانت نہ ملے کیونکہ اگر ان کو ضمانت ملتی رہے گی تو یہ لوگ کھلے عام اور بھی دنگا فساد پیدا ہوتے رہیں گے ان لوگوں کی جو اکانکچھا ہیں بڑھتی رہتی ہیں وہ لوگ کہیں یہاں نہیں کریں اپرادھ کریں گے تو پھر کہیں اور کریں گے پھر کہیں اور ایسے طریقے سے اپرادھ چلتے رہتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو جو جیل میں ڈالنا چاہیے